ہلو گڈ ایوننک کیسے ہیں آپ مجھے کچھ زمینیں چاہیے تھی کہاں کہاں پہ آپ کی سائٹ ہے کیا میں جان سکتا ہوں اس کے بارے میں ریلیجیئس پلیس کے آس پاس نہیں ملے گا کیا جیسے کہ ریلیجیئس پلیس وغیرہ بھی ہو آس پاس میں روہینی سے ہوں مسجد مسجد مسجد مسجد اوکے میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس فلیٹس بھی اویلیبل ہے کیا یا صرف آپ زمین بیچتے ہی ہیں یہ میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ ای ایم آئی بیسڈ کام بھی کرتے ہیں ای ایم آئی پر بھی لینڈ دیتے ہیں کیا اوکے کتنے سالوں کی قسط زیادہ سے زیادہ سر آپ دے پاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور مجھے اب ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ جگہ پہ پہنچا ہوں میں جلد ہی آج یا کل آپ کو کال کروں گا شکریہ سر